एखुनका समयमे तऽ आब चिट्ठी पत्री नहिए यए आब तऽ बेसी मोबाइल चलैए आ देखियौ अहाँके एखुनका जमाना तऽ एतेक आगू बढ़ि गेलै कि आब मोबाइलसँ करू पहिले तऽ बैरङ्ग दैत रहै लोक चिट्ठी लिखैत रहै आ ढेरी तरहके ओहिपर रहै आ एखन मोबाइलके दुनिआँमे तऽ सीधे एहिमे की करै छै ओसभ ऑनलाइन केना केना करैए ओसभ फेसबुक चलबैए तऽ हे ई चलबैए ओ चल हमसभ तऽ नहि ओसभ कयने छी लेकिन जकरा ई बड़का मोबाइल छै ओकरा सभकेँ देखै छियै कहै छै हे ओहिपर हे ई भेज देलियै हे ओकरापर हे घरेमे बैसल छी आ सभ सभकोइ देखैए तऽ जमाना तऽ आगू बहुत ब चलि गेलैए आ चिट्ठी पत्री लेकिन एखन चिट्ठी बन्दो भेल यए सेहो नहि किछु एहन काम यए कि जाहिपर पोस्ट ऑफिसे द्वारा होइए जकर हउएह किसान निधि मिलैत रहै आ ओकर रुकि गेलैए तऽ ओकरा पोस्ट ऑफिसे द्वारा फेर पुनः सुधार कए कऽ पाँच सए टाका खाता खोलय लए लैए आ ओकरामे फेर सरकार ओकरापर भेजनाइ शुरू कए दै छै तऽ पोस्ट ऑफिसके तऽ सभदिन जरूरी छै ने आ पोस्ट ऑफिससँ ओहिनो लोक पहिले वृद्धा पेंशन दैत रहै आब तऽ वृद्धा पेंशन हटा कऽ बैंक लोक अपन कए देलकैए ई सुविधा जे मिललैए सरकारके आ ओहो लोक बैंको टाका उठबै लए नहि जाइए आब एहनो कोना ने कोना ने निकालि लैए औँठाके छाप दए कऽ ओहो सभ होइ छै तऽ एखन तऽ समय बदललैए सभकिछुके एकदम सभ बदलि गेलैए आ चिट्ठीओ प पोस्ट ऑफिस तऽ बहुत पैघ चीज छियै आ जेना सरकारी कार्यमे हम कतहु गेलियैए हम डायरेक्ट बात नहि कए सकलियै अन्तिम नहि मिललै हमरा मौका तऽ ओकरा करै छियै एतयसँ फेर ओकरा लिखै छियै चिट्ठी तऽ ओ एक टा हमरा सबूत बनि जाइए कि हम ओहिसँ फेरो कोर्टमे या कतहु कोनो तरहमे उतरयमे हमरा नीक रहैए इएहसभ होइ छै आरो